आं मोजां मोन्नाय खन्थाइगिरि एबा लिरगिरिया जाबाय इसान मोसाहारी बिथांखौ जोंनि बर'नि जन किट्स होननानै बयबो मिथियो मानोना बिथाङाबो जन किट्स बायदिनो नैजिब्रै बोसोर बैसोआवनो गोबां रमान्टिक खन्थाइफोर लिरनानै रुंसारि जालांदोंमोन बिथाङानो जोंनि बर'नि गिबिसिन रमान्टिक खन्थाइ लिरगिरि बिथाङा खम सम बैसोयावनो गोबां रमान्टिक खन्थाइ लिरनानै रुंसारि जालांदोंमोन बिथांनि खन्थाइफोर जेरै मोनाबिलि बादारि आरो बिथांनि बिजाबफोरा जाबाय फामे आरो स'नानि माला बिथां बेफोर बिजाबफोरखौ बिथाङानो लिरनानै गालांदोंमोन आरो बिबार मुगायावबो अलंबार मुगाफोरावबो गोबां रमान्टिक खन्थाइफोर लिरदोंमोन बिथांनि मोनाबिलि खन्थाइयाव बिथाङा सान हाबहांनाय मोनाबिलि समखौ सासे सिख्लाजों रुजुदों आरो बादारि खन्थाइयाव बिथाङा सुबुं जिउनि थार ओंथिखौ फोरमायदों जेरै सुबुं जिउआ जेब्ला गावनि गाथोन मोनहांब्लाथाय जिउनि गाथोन मोनहांब्लाथाय बे समायना बुहुमाव थानो लुबैफिनो अब्ला सुबुङा थानो मोना आरो गावनि सम जानाय लोगोनो गाथोन मोनहैबाथाय बे बुहुमखौ गारनानै थांनांगौ जायो बेफोर बाथ्राखौ खन्थाइगिरिया बादारि खन्थाइयाव फोरमायदों